हमरा परिवारक सबसे प्रसिद्ध त्यौहार अय नवरात्रा के त्यौहार ई त्यौहार नओ दिन तक चलै छै एहिमे प्रत्येक दिन कुमारी के भोजन कयल जाइया पूजा पाठ सेहो कयल जाइया अंतिम दिन जते भी कुमारी छै ओहि सबके भोजन कराके ब्राह्मण के भोजन कराके हुनका नया वस्त्र दऽ के तेकरा तथा दक्षिणा स्वरूप किछु किछु राशि दऽ कऽ आदर पूर्वक विदा कयल जाइया